जयपुर ज़िले में पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ों में पहल की जाती है जैसे कि अब तो विद्यालय में भी बच्चे बूढ़ों सभी को यह चीज़ सिखाई गयी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ प्रदूषण न करें ये जो गंदगी फैलाते हैं हम वो न फैलाएँ कचरे वाली गाड़ियाँ जो हैं अब जगह जगह पर घर घर जाकर कचरा समेटती हैं जगह जगह पर कचरे के डब्बे रखे हुए हैं जिनमें कि लोग कचरा फेंकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पहले जो फ़ूड की खाने की जो वेस्टेज होती थी अब वह नहीं होती है क्योंकि लोगों को उसके लिए बताया गया है समझाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है खाना वेस्ट न कर के उस खाने को या तो गरीबों में या ज़रूरतमंदों में बाँटा जाए जिससे की उस खाने का उपयोग हो सके वह खाना फेंका न जाए और लोगों की मदद हो सके आज कल ई रिक्शा की सुविधा भी आ चुकी है हमारे जयपुर ज़िले में जिसमें कि जो है बैटरी से ई रिक्शा चलता है और प्रदूषण नहीं होत्रा होता है जिसके कारण बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रदूषण से दूर रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं पर्यावरण को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं